کھیل تو بہت سارے ہیں لیکن مجھے کرکٹ بہت پسند ہے جو کہ سبھی کا لوکپریہ کھیل ہے کرکٹ بہت طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ آئی پی ایل ٹی ٹوونٹی ورلڈ کپ ابھی حال ہی میں آر بی سی نے آئی پی ایل ٹوونٹی جیتا ہے جس میں کی جس جو کہ الگ الگ دیسوں سے ٹیم بنائی جاتی ہے مجھے وراٹ کوہلی بہت اچھے لگتے ہیں وہ ایک بہت اچھے کرکیٹر ہیں ان کی شادی انوشکا شرما سے ہوئی ہے ان کے دو بچے بھی ہیں کرکٹ بھارت میں بہت لوکپریہ کھیل ہے اور بھارتی ٹیم دنیا کی سب سے لوکپریہ ٹیموں میں سے ایک ہے بھارت میں کئی گھریلو کرکٹ بچے بھی اپنے گھروں میں ٹورنامنٹ کے ذریعے کرکٹ کو کھیلتے ہیں کرکٹ دنیا بھر میں بہت ایک مشہور کھیل ہے جو کہ سبھی کھیلتے ہیں جیسے کہ سبھی دیسوں میں کھیلا جاتا ہے پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا آسٹریلیا کئی دیسوں میں کھیلا جاتا ہے آئی پی ایل ہو گیا آئی پی ایل تو ہر ایک کنٹری سے الگ الگ کرکٹروں کو بلا ٹیم بنایا جاتا ہے جو کہ ہمارے دیس ودیس کے کرکٹر جس میں شامل ہوتے ہیں کرکٹ ایک لوکپریہ کھیل ہے کرکٹ کی اتپتی سولہ شتابدی میں انگلینڈ میں ہوئی تھی کرکٹ میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک دیسوں میں گیارہ گیارہ کھلاڑیوں کا ٹیم بنایا جاتا ہے کرکٹ بہت اچھا لگتا ہے مجھے دیکھنے میں میں سارے کرکٹ دیکھتی ہوں چاہے وہ ورلڈ کپ ہو ٹو ٹورنامنٹ ٹی ٹوونٹی آئی پی ایل کرکٹ ایک بڑے میدان میں کھیلا جاتا ہے جس میں ایک پنچ ہوتی ہے پرتیک ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں بلے باز گیند باز اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں بلے باز گیند کو کو بے میں مارتا ہے اور گیند باز رن کے لیے دوڑتا ہے رن کے لیے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ کرکٹروں کے لیے بہت محنت کا وہ ہوتا ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں اس کھیل کو جیتنے کے لیے سارے کرکٹر وہ پھر کسی بھی دیس کے ہوں وہ جی اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے بہت سارا پریاس کرتے ہیں خود کو اچھا بہتر کرکٹر بنانے کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ جس منچ پہ جاتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے بہت پری پرتن کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بہتر کھیلتے ہیں تاکہ وہ اچھے کرکٹروں میں شمار ہو سکے اچھا کھیل سکیں جس سے ان کا نام ہو پورے وشو میں جس سے انہیں جانا جائے کہ یہ بہت اچھے کرکٹر ہیں جیسے کہ وراٹ کوہلی ہے وہ بہت اچھے کرکٹر ہیں وہ پورے وشو میں بہت اچھا کھیلنے سے جانے جاتے ہیں وہ ایک بہت تیز اور پھرتیلے کھلاڑی ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور بہت نیک بھی ہیں